यू पी एस सी की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तयारी कर रहे छात्रों के समक्ष जैसे कि अब आपको बताते चलें कि आज के दौर में परीक्षाएँ या प्रतियोगिता की जानकारी पाने के लिए इस उसके हिसाब से देखा जाए तो जो है परीक्षाओं का जानकारी पाने के लिए जैसे कि मीडिया अखबार यूटूब या मुबाइल के द्वारा नोटिफिकेसन के जरिए जानकारी भी हो जाती है यू पी एस सी की प्रतियोगिता कर रहे छात्रों छात्राओं को इस जमाने के हिसाब से या बढ़ रहे वैज्ञानिक स्तर के हिसाब से बहुत ही आसान हो गया है कि अब पहले तो देखा जाए तो मुबाइल भी नहीं चल रहे थे टी वी भी लोगों के घरों में नहीं थी आज के दौर में बहुत सारी सुविधाएँ हैं सुविधाओं को देखा जाए तो धीरे धीरे आगे लोग बढ़ रहे हैं पहले लोग प्रतियागी प्रतियोगिताओं को या परीक्षाओं को की जानकारी के लिए उनको पहले से जानकारी नहीं हो पाती थी पहले लोगों को जाना पड़ता था ऑफ़िस या कहीं भी देखा जाए जिस परीक्षा के हिसाब से और आज के युग के हिसाब से बहुत ही लोग आगे प्रोग्रेस किए हैं बढ़े हैं जैसे कि देखा जाए पहले टी वी नहीं थी और चैनल भी कोई नहीं थे और अखबार भी नहीं थे और मुबाइल भी नहीं थे इन सभी सुविधाओं के न होने के कारण लोगों को जाना पड़ता था अब युग के हिसाब से जैसा जैसा अब इंसान प्रोन्नति कर रहा है उसी हिसाब से आगे भी बढ़ रहा है जैसे ये कि देखा जाए कि अखबार टी वी मूबाइल के जरिए सभी प्रतियायोगिताओं परीक्षाओं की जानकारी मोबाइल पर नोटीफ़िकेसन के जरिए जानकारियाँ मिल जाती हैं इसीलिए लोग अब मुबाइल का सहारा लेते हैं मुबाइल के जरिए ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो सभी काम संभव मुबाइल के जरिए हो गए हैं जोकि सारी सुविधाएँ मुबाइल और जो मुबाइल से बचता है वो बाकी देखा जाए पेपर में टी वी पर कोई भी चैनल तो आज के युग में देखा जाए बहुत सारे चैनल हो गए हैं तो